ہیلو کیا آپ امیزون کسٹمر سروس سے بول رہے ہیں میں کچھ دن پہلے آپ کا ایپ استعمال کر رہا تھا تو مجھے ہیڈ فونس دکھائی دیے تھے جو کہ پانچ سو روپے کے تھے میں نے وہ ہیڈ فونس آڈر کر دیے لیکن جب آج وہ ہیڈ فونس مجھے ملے تو میں بہت اداس ہو گیا کیونکہ یہ بہت بھاری ہے اور ان سے سر میں درد ہونے لگتا ہے ان کے اسپیکر بھی اچھے نہیں ہیں ان کی پیکنگ بھی اچھی نہیں تھی یہ موبائل سے جلدی کنیکٹ بھی نہیں ہوتے ہیں ان سے کانوں میں درد ہونے لگتا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو خرید کر میرے پیسے برباد ہو گئے ہیں